हिंदी भाषा तो हमारे देश में राष्ट्रीय भाषा में मान्यता पाई है और हिंदी भाषा को बचाने के लिए हमेशा न्यूज़पेपर और ख़बर कागज़ में हिंदी में लिखना ज़रूरी है और जहाँ पर अगर हम जाएंगे और अगर हम मतलब दुकान में तो हिंदी में सारा कुछ हिंदी में होना चाहिए और आज कल लोग ज़्यादा इंग्लिस बोल रहे हैं हिंदी को छोड़ कर किम लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा जो मतलब हमारा जो मातृभाषा है वो हम बोलेंगे ना अगर हम बाहर जाएंगे तो हम इंग्लिश बोलेंगे लेकिन आज कल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिस बोल रहे हैं हिंदी को छोड़ कर तो मुझे लगता है सब को अपना मातृभाषा को बोलना चाहिए और अदर ल भाषा को भी सीखना चाहिए तो हमें अच्छा होगा और हमारा जो हिंदी वो मातृभाषा है ओ ज़्यादा प्रचार प्रसार हो पाएगा